سینٹرل دہلی میں تو قابل ذکر مقامات تاریخی مقامات جو ہیں وہ ہیں جامع مسجد جو جامع مسجد جو ہے وہ تاریخی مقام ہے سینٹرل ڈہلی میں اور جیسے کہ اور لال قلعہ مندروں میں جو ہے وہ یہاں پر فیمس ہے شیو مندر سب سے بہت زیادہ جس کو مقبولیت حاصل ہے اور یہ ایسے نہیں کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ صرف ہندو یا مسلمانوں کے لئے ہیں یا خود میں یہاں پر جامع مسجد پر جو ہے ہر کمیونیٹی ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے مندروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہاں پر بھی سب لوگ جا سکتے ہیں